हेलो सर नमस्कार मां तव्हांखां हिकु स्मार्ट वॉच ऑर्डर कई हुई हुअ मां रद कराइण जी चाहियां छो की मूंखे मुंहिंजे भाउ जी दुकान ते हुअ उतां पुछा कई आहे त मूंखे उते हिते जे मुक़ाबले ॿ सौ रुपया घटि में थी मिले त मां तव्हांखां विनती थी कयां त मुंहिंजो ऑर्डर खे रद करे सघो था त तव्हां जी डाढी महिरबानी थींदी ऐं मूंखे बि ॿ सौ रुपए जी बचति थींदी त मां तव्हांखां महिरबानी थी कयां त मुंहिंजो ऑर्डर रद करे छॾियो ऐं पोइ मां पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजे भाउ जी दुकान सां वठी थी सघां